हरिओम जय झूलेलाल बसि जय झूलेलाल सभु ठीकु आहे न कीअं फ़ोन कयो अथव अॼु अछा

टाइम तव्हां थोरो पहिरीं कयो हा त शायदि वधीक सुठो थिए हा पर ठीकु आहे मां हाणे कोशिशि कयां थी कहिड़ी तारीख़ चयो तव्हां छवीह अछा ठीकु आहे मां ओके मां कोशिशि कयां थी तव्हांखे सामानु खपे भई छा छा खपे मां तव्हांखे उहा लिस्ट में मोकिलियां थी हां लिस्ट मोकिलियांव थी पोइ जेको तव्हां लिस्ट पढ़ी करे उहो सामानु ॾिसो जे समुझो तव्हांखे कुझु नथो मिले त मां घुराए वठंदसि त कोशिशि करे तव्हां चेंबूर में ॻोल्हींदा न तव्हांखे हिते सभु मिली वेंदुव हिक ई हिकु जॻहि ते उहा तव्हां सामानु कठो करे पोइ मूंखे तव्हां फ़ोन करे ॿुधायो न त आहियां त थोरी बिज़ी पर कोशिशि कयां थी मां कयां थी तव्हां मूंखे सामान जी लिस्ट जेका मां तव्हांखे मोकिलींदसि उहा

हा

हा त मां तव्हांखे सुॻुननि जा ऐं शादीअ जा सभु अलॻि अलॻि लिस्ट मोकिलियां थी सुबुह जो जेका शादी जा पोइ मां तव्हांखे अलॻि अलॻि लिस्ट मोकिलियां थी पोइ तव्हां मूंखे सभु गॾु करे पोइ मूंखे ॿुधाइजो जॾहिं तव्हांखे सभु सामानु मिली वञे त मां कोशिशि कयां थी माना घणो करे ईंदसि सभु कयां थी मां तव्हांखे फ़ोन कयां थी हा त लिस्ट मां तव्हांखे अलॻि ॿ लिस्ट मोकिलियांव थी ऐं तव्हांजो छा ॾींदा आहियो शादीअ में पर तव्हां त करे सोचियो हूंदो न ॾह हज़ार अॼुकल्ह त हेॾी महांगाई आहे ॾिसो तव्हांखे ख़बरु आहे असां मतलबु तव्हांजे हिननि ते ई त हलूं न तव्हां जॾहिं कंदा तॾहिं असां असांजो त इहो ई ज़रियो आहे न ॾिसो हा ॾह हज़ार अॼुकल्ह जे हिसाब सां घणा कोन्हनि ठीकु आहे तव्हांखे जेको समुझ में अचे नव अठ नव हज़ार जेको तव्हांखे समुझ में अचे हा हा हा काई ॻाल्हि काने पाण में ई आ्यूंहि कहिड़ी ॻाल्हि आहे न हा हा हा बाक़ी सभु ठीकु आहे न घर में सभु कीअं थो हले तियारियूं सभु सुठियूं पियूं हलनि न तमामु सुठो तमामु सुठो ख़ुशी थी तमामु तव्हां ॿुधायो तमामु सुठी ख़बरु ॾिनी अथव तमामु सुठो त पोइ तव्हां जेको सभु सामानु वामानु गॾिजी करे सभु लिस्ट ॾिसी करे पोइ मूंखे फ़ोन कयो

हा मां तव्हांखे घर खां तव्हां कराइजो मूंखे वरी घर जे विच में बिज़ी आहियां हिन करे चयोमांव न भई मां थोरी बिज़ी आहियां त तव्हां थोरो हेतिरो ख़ाली यादि कराइजो मां कोशिशि करे तव्हांखे फ़ोन कंदसि हा हा ज़रूरु ज़रूरु हा हा हा हा तव्हांखे बि वाधायूं जय झूलेलाल